हा मां हुतां थो ॻाल्हायां हा असां वटि जर्मन जर्मन शेफ़र्ड थींदो आहे बुलडॉग थींदो आहे पुर ॿीगल हुंदो आहे पॻु हुंदो आहे रॉक्स्टर हुंदो आहे पमेरियन हुंदो आहे हूंदा आहिनि लेकिन सभिनि खां सु घर में पालण लाइ इन तव्हां कुता थींदा न इहेई सुठा हूंदा आहिनि उनमें पॻु जी कॉलिटी काफी सुठी आहे पॻु थोरो श शांति नसलु जो कुतो थींदो आहे और ए चीन खां आयल आहिनि इनस ऐं शांरु सुभाव जा थींदो आहे मिलनसार थींदो आहे और हीअ मतिलब तव्हां हिनखे वोडाफ़ोन जे एड में बि ॾिठो हुंदो और मिलनसार शांति सुभाव जा जीअं तव्हां उनखे चायो था हूअं तव्हां उनखे हलाए सघो था तव्हां वॾनि अ ख न न न कोई अहिड़ी ॻाल्हि न आहे बिल्कुलु जेको तव्हां खाइंदा हो बि खाईंदो आहे हुनमें को तव्हांखे हुन लाइ स्पेशली कुझु हुअण न खपे सई आहे मतिलब हीअ हा ओ थोरो हा हो थोरो तव्हांखे अलॻि वठिणो पवंदो हुन लाइ छो की थोरी देखबाल हुनजी स्नानु स्नानु ॿिनान कराइणो पवंदो ॿ ते ॾींहनि जे अंदरि उनखे बाक़ी अहिड़ी कोई ॻाल्हि न आहे मन ओ जंहिंमें ॿ ॿ टे कलर ई थींदा आहिनि कारो थींदो आहे गोल्डन थींदो आहे सिल्वर थींदो आहे और हा भले अचो भले अचो ॿ हिते त असांं वटि त कुता रहंदा ई आहिनि जेको ॾिसी वठंदा उनमें जेको पसंदि कंदव उहो तव्हांखे ॾई छॾींदासीं बाक़ी उनजे बारे में डीटेल बि ॾई छडींदासीं जरूर जरूर जरूर जरूर महिरबानी महेरबानी जय झूले जय झूले जय झूलेलाल